पहले जब हम बर्तन धोने जाते है तो पहले उसे साफ पानी से जूठा उठा या दाल हुआ भात हुआ कुछ भी लगा रहे तो फेंक फिर उसको हम पानी से साफ़ पानी से गिरा देते है फिर राख से उसको रगड़ते है रगड़कर फिर घास हुआ या कुछ भी हुआ उसको पहले घिसते है घिसने के बाद फिर उसको साफ़ पानी से धोते है थोड़ा तेल या वगैरह कुछ भी लग गया तो फिर उसको सर्फ़ से घिसते है सर्फ़ से घिसते के बाद फिर उसको साफ़ पानी से फिर धोते है फिर उसको हम उल्टा करके रखते है ताकि पानी निकल जाए निकलने के बाद फिर उसको हम कपड़ा से लुस्ते है कपड़ा लुसने के बाद ताकि उसमें कचड़ा न रह जाए कचड़ा फिर उसको सही जगह किचेन में लेकर जाके रखते है ताकि कीटाणु उटारु न रह जाए औ ऐसे ऐसे कके अपने परिवार के लिए साफ़ सुथरा बर्तन घिसने की विधि करते है